ہم تصویر لینے کے لیے اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ بہت سے ہم جو کہ تصویر لیتے ہیں کیمرہ میں بھی بہت اچھا فوٹوز آتا ہے زیادہ تر کیمرہ کا یوز ہے ہم لوگ جیسے کسی اوکیزن میں اسے یوز کرتے ہیں اس کا استعمال کسی شادی شادی اور کے یا پھر ہم کہیں بھی گئے ہیں جسے اکیلا ہم فوٹو لینا اچھا سو کرنا ہے تو ہم کیمرے بھی لیتے ہیں نہیں تو زیادہ تر لوگ اور زیادہ تر لوگ موبائل میں ہی فوٹوز لیتے ہیں اچھا کیمرہ کا اچھے کمپنی کا موبائل لیتے ہیں اور اس میں اچھے سے اچھے مطلب تصویر آتا ہے اس کے لیے اور ہم لوگ اچھا سے اچھا موبائل خریدتے ہیں اور اس میں بہت بہت اچھا اچھا تصویر آتا ہے اس میں اور تصویر تصویر ہر جگہ ہمارے جس طرح اگر ہم کون کوئی سا بھی تصویر لیے تو اس سے ہماری یاد بنی رہتی ہے اس سے اس سمے کا ایک یاد مطلب اس سمے کیپچر ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی سا بھی کوئی تصویر ہم لیے ہیں اس سمے شادی کا ہی تصویر لیے ہیں وہ اس لیے ہم لوگ مطلب موبائل میں اگر لیتے ہیں تصویر لے لیتے ہیں موبائل لیتے تو وہ ایک یاد کیپچر ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگ تصویر لیتے ہیں اور زیادہ تر موبائل میں لینے کا ہے مطلب یہ ہے کہ موبائل ہمیشہ ہمارے پاس ہے جب ہم چاہے اسے دیکھ سکتے ہیں کھول کے جو بھی جب بھی من کیا اس پہ وہ کھول سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم زیادہ تر موبائل میں ہی تصویر لیتے ہیں اور بہت زیادہ تر موبائل میں اور بہت کم کیمرے میں لیتے ہیں وہ کیمرہ میں کیونکہ زیادہ تر کیمرہ کا یوز نہیں ہوتا ہے زیادہ تر فون کا ہی یوز ہوتا ہے اس لیے کہ فون میں ہی تصویر لیتے ہیں